दे आं नखराव ना जोहानि हुवाया ना सारबा मा नाखौ आं जानो लुगैयो बेखौनो खिन्थाबानो नाखौ मासेबाबो हमना लाबो दे दिनै जेखायदों थांबाबो जे सारनो थाबाबो जि नाखौ मोजां मोनो एखौनो बेखौनो आंनो लाना फैयो खिन्थाहरबोन मदद होयो बिहामजोफोराबो सायना सङो बेफोरखौ दिनै गासिबो नखरा मोजां नङि दा एफोरखौ बासि बासि नखराव मा मैगंजों संनांगौ बेखौ सायख'नानै दिनै मोजाङै संना होनांगौ मैगंखौ माखौ खानांगौ होनबा खाख्रियाल बिलाइ सिमफ्रि बिजौ राङालाव बिजौ बा बिलोआव नाहा थांबा बै मा होनो बथलाय मैगं लाबोनानै एखौ रुदबनानै नाखौ होलानानै गोजोनै संना होनांगौ आरो बोराया जे सारनो थांबा बै नैखौ संगिनां संगोनां ओरै होनबा दे मादों मिलायगोन बे नाया ओराबायदि मैगंदों सं ओरै होन्ना खोन्थाबा नोंसोर मदद होनानै बिहामजोफोरा संना हो बोरायनो दैमाफोराव ना सारनो थांबाबो बा जेखायदों गुरनो थांबाबो बोरै दांग्रोमो होनोबा जिं जिं दांग्रोमना नाथुर मोनो जिखुनो ना मोनो बिखो लाबोनानै नखराव मोजाङै संनानै जाफैनो होयो फारसे ओंख्रि ओखामा मोजां जायाबा बोराया रागो जोङो ओरैबादि समायाव रागो जोंनानै ओंख्रिजाया ओंखाम जाया जाफैयो जे जान जे सारनो थाङो मोजां नाखौ लाबोयो ओख्रिखौ संना होनो रोङाबा रुना होनो रोङाबा मैगं खांना होनो रोङाबा माबोरै ओंखामखौ खुहाबगोन बोराया रागो जोंफैयो नङा होनबा बिहामजोफ्रा बिदि मोजाङो संना जाहो नांगौ खिथिबो मावनाङो ना सारनो थाङो ना मोनबोयो मैगं हाग्रायाव मैगं खानो थाङो लोथि मैगं बिखौबो लाबोना होफैयो संनानै जाहोनो रोनांगौ जोंनि दिनाव गोदोयो उन्दैनिफ्राइनो ओंखाम संबोदों ओंख्रि संबोदों आय आफाया सिखायबोदों ओरैखो सों ओरैखौ माव ओरैखौदाय सं बेखौ सायनानै सोंग्रो बेखौ सांनानै बैजों सं होन्नानै जोंखौ सिखायबोदोंमोन दानि दिनाव बिहामजोफ्रा रागो जोङो नोङा होनाबा दा मा खालामनो दानि दिनाव एदिनो जोंनि दिनावबा बेसेबा दानाय लुनाय आइया सिखायदो सानसेनो रोंदो आगर सिखायदो सानसेनो रोंदो थावख्रि इन्दि थावख्रि लोनो होदो सानसेनो रोंदो एम्फौ लानो होदों सानसेनो रोंदो बेसेबा उन्दैनिफ्रायो सहाय बोसोरनिफ्रायनो सिख्ला सिबदो रोंदो ओंखाम सोंदो बेसेबा ओंख्रि सोंनो होदो रोंदो बे माखा खामानिखौ जोङो सिखायनानै फैजोब खादो दानि दिनाव रावबो बेफोर बायदि मावग्रा मानसियानो गैया नंगौ ना